یقیناً ہم نے اس مرتبہ کا کئی مرتبہ سفر کیا ہے لیکن اس تصور سے بہت متاثر ہوں ٹیکنالوجی اور بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع کرنا آج کے مصروف دور میں ایک چیلنج بن گیا ہے مگر اس کا مقصد خود شناسی سکون اور ذہنی آرام حاصل کرنا ہوتا ہے ایسے سفر میں عموماً قدرتی مقامات کا انتخاب کیا جاتا ہے جہاں انسان کو پرسکون ماحول ملتا ہے اور وہ اپنے اردگرد کی دنیا سے جڑ سکتا ہے اگر میں ایسا سفر کرتا تو شاید میں کسی پہاڑی علاقے یا جنگل کی طرف رخ کرتا جہاں صرف قدرت کی آوازیں ہوں اور کسی قسم کی تکنیکی مداخلت نہ ہو میرے خیال میں ہمالیہ کی وادیاں یا کسی چھوٹے گاؤں کا سفر اس تجربے کے لیے بہترین ہوتا ایسے مقامات میں انسان خود کو فطرت کے قریب محسوس کرتا ہے اور روزمرہ کی مصروف زندگیوں اور دباؤ سے دور جا کر ایک نئی زندگی کا احساس پاتا ہے ایسے سفر میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سے دوری یقیناً مشکل ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ انسان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے اس دوران انسان اپنی ذات خیالات اور احساسات کو بہتر طور پر سمجھنے لگتا ہے یہ تجربہ ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی کا بھی باعث بن سکتا ہے ایسی جگہوں پر انسان فطرت کی خوبصورتی کو بہتر انداز میں دیکھتا ہے اور اپنے اندر ایک نئی توانائی محسوس کرتا ہے ایسا سفر میرے لیے ایک تازہ دم کرنے والا تجربہ ثابت ہوتا ہے جو میری ذہنی اور روحانی حالت کو بہتر بنانے کا سبب بنتا